हेलो हँ हम मुम्बइसँ बाजि रहल छी

अच्छा हम्म

अच्छा डॉक डॉक्टरके व्यवस्था की छै मतलब टाइमपर पहुँचैत छथिन जिनका जे जरूरत होइत छै ताहि कालमे डॉक्टर पहुँचैत छै अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आ पूछयके छलए जे मतलब हॉस्पिटलमे खाना पीनाके व्यवस्था मतलब सरकार जे करबेलखिन हेँ सेसभ केहन चलि रहल छै

अच्छा अच्छा व्यवस्थासभ बढ़िआँ छै कि कोनो मतलब शिकायतो छै से तऽ हम मतलब ओहिके अथि करबै छै तऽ मतलब कि इन्क्वायरी मतलब कयल जा रहल मतलब जेतै से अगर कोनो दिक्कत हुए मतलब तऽ बता सकैत छी अहाँ ओकर समाधान हेतै

अच्छा अच्छा अच्छा ठीक छै तऽ